ہلو السّلام علیکم کیا آپ طیبہ طیبہ ویجٹیبل شاپ سے بات کر رہی ہیں جی دراصل مجھے کچھ سبزیاں چاہیے تھیں ویسے آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ آپ کے یہاں پر کون کون سی سبزیاں ہیں جی مجھے ایک کلو ٹماٹر ایک کلو آلو ایک کلو گاجر اور پالک اور مٹر بھی چاہیے تو کیا آپ مجھے یہ دے سکتی ہیں جی جی جی کتنے پیسے ہو جائیں گے اچھا تو آپ میری میری سبزیاں میرے گھر تک بھجوا سکتی ہیں نہیں نہیں جی دراصل میں اِس وقت آ نہیں سکتی ہوں مجھے سبزیاں جلدی چاہیے تو آپ پلیز میرے گھر تک گھر تک بھجوا سکتی ہیں پلیز جی ٹھیک ہے لیکن آپ میری سبزیوں کو تازہ اور صاف بھجوائیے گا جی ٹھیک ہے تو آپ میں انتظار کر رہی ہوں آپ مجھے سبزی بھیجوا دیجیے میں آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا جی شُکریہ آپ کا